सामुदायिक साप्ताहिक आयोजन होइ छै एकटा ई होइ छै संस्था कोनो संस्थासँ हम जुड़ल छिए जेना सी एन के संस्था होइ छै जेना एकटा छिए जे जीविकासँ जुड़ल छै ओहिमे होइ छै जे साप्ताहिक सन घाइके रूपमे आयोजित जेना सात दिनपर एकटा मीटिङ्ग होइ छै जाहिमे बताएल जाइ छै जे एना ई कएल जा कैए ई एना कएल गेल एहिसँ एहिमे कि कएल सबके एक समूह ओ जमा हुअए पड़ै छै समूह कएल जाइ छै साप्ताहिकमे होइ छै कि जे काम जे बताएल जाइ छै जे एना एना सात दिनमे कएल जेतै ओकरा सात दिनके बाद फेर ओकरा वएहठाम प्रस्तुत होइक ओकरा वितरण कएल जाइ छै आयोजन होइत छै